میں جب گھر پہ رہتا تھا تو ہمارا صبح صبح کا جو ناشتہ ہوتا تھا وہ بہت ہی اچھا تھوڑی لیٹ ناشتہ کرتا تھا میں تو ہماری امی دودھ میں پتی لگاتی تھی ایک گلاس دودھ دیتی تھی اور پراٹھے بناتی تھی بتھوا کے پراٹھے ہمیں بہت اچھے لگتے تھے بتھوا آپ جانتے ہوں گے ہمارے کھیتوں میں ملتا تھا گاؤں میں ہم کھیتوں سے لاتے تھے اور اس کو صاف کرتے تھے اس کی بھجی جو ہے بناتی تھیں امی رات میں رکھ دیتی تھیں بنا کر کے اور صبح میں جو ہے وہ آٹے میں اس بھجی کو مکس کرتی تھیں اس کو ملا کر آٹے میں اور جب اس کی روٹی بناتی تھیں اور اس کے پراٹھے بناتی تھیں آہا بہت ہی اچھا لگتا تھا ہمیں وہ کھانا صبح صبح میں ہم اکثر اس پراٹھے کو بتھوے کے پراٹھے کو بنایا کرتے تھے کبھی آپ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھنا بہت ہی اچھا ذائقہ ہے اس کا اور بہت ہی مزے دار لگتا ہے چائے کے ساتھ کھانا بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو